गोर्लै जुनारफोर एबा जोनोम जागोदान गोर्लै तायेमाव जों जुनारफोरखौ बांसिन जोथोन लानांगौ जाहाथे सानदुं बा अखानिफ्राय रैखा जानो हायो जों बेखौ नोजोर होनांगौ गोर्लैनि समाव जों बांसिन जुनारफोरखौ जोथोन लानांगौ जोथोन गैयैयाव मा जायो बांसिन जुनारफ्रा गोर्लै समावनो ओनदै समावनो बांसिन जों थैनायखौ नुनो मोनो बेमार आजार फ्राबो गोर्लैनि समावनो बांसिन जायो दा बे हिसाबै जों बांसिन जुनारफोरखौ गोर्लै तायेमाव थिग मथे जानाय बेखौ जों होनांगौ तायेम मथे जानाय बिसिनि थानाय मोनायाव थानाय गुदुं जादोंना गुसु जादों दा बेखौ जों प्रपारलि नायनांगौ आरो बेथिनारि फसु डाक्टार होननानै बुङो जोङो भेथेनारि डक्टरफोरखौ लानानै सम सम जोङो जुनारफोरखौ नायहोनांगौ तायेमाव भेगसिन होनाय आरो लोमजादों नामा थेब्लेद बा माबाफोर लोमजादों नामा बिनि थेम्फारेसारफोरखौ जों सम सम नायनांगौ जुनारफोरनि फिसा जानाय समा फ्राय गोजां बोथोर तायेमाव जायो गोजांनाय समाव गोजां बोथोरनि समाव गोजांनाय तायेमाव जायो गोजां बोथोराव दा जुनारफोरखौ जों मोजां रोखोमनि नांगौबा जोङो जोलैफोरखौ जोलैफोरखौ जोङो गिदिरजारनि मोजां जारनि जोलैफोरखौ होनांगौ जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो मोजां जारनि बा माहोनो फिसाफोरखौ जों मोजां मोननो हायो